के बाजै छियै दिलखुशजी हँ हँ अच्छा काम छै दोकान पर छियै किताबकऽ दोकान खुलल यऽ आइयो किछु हमरा किताब पुराना सब बच्चा सब खातिर लेबाक रहै बच्चा सबकऽ पढ़ै लिखैमे दिक्कत होइ रहल छै अहाँके जिमामे यऽ पुराना किताब सब सब मिलके ने यऽ हाँ छोटो बच्चा सब लेल लियै पड़तै कनि पैघो सब बच्चा छै ओहो सब लऽ लियै पड़तै सब किताबके मेल यऽ ने दुकानमे हँ तऽ पुराने सब लेना छै नया सब नहि अच्छा पाइ कतेक लागतै हँ हिसाबसँ लगेबै मानि लऽ कीमत ओकर पुराना कऽ पुराने ने होयतै हँ सब बच्चा लेल पुराने सब लेल छियै दोकाने पर ने छियै हँ अच्छा आओर सब ठीक यऽ अच्छा ठीक छै आ ओ किताब सब जे छै ओहिमे गत्ता ओत्ता लागल छै ने आ फिरिज उरिज बढ़िआँ छै ने आ देखबै तऽ एना नहि होइ जे कि मानलियै भाँगल फुटल नहि होयबाक चाही हँ बढ़िआँ सँ देखिके कनिटा कहबै निकालि कऽ रखतै आ हम आबि रहल छी बुझलियै पन्द्रह पन्द्रह बीस मिनटमे आबि रहल छी हँ हँ तऽ ओ जे छै किताब सब जे छै तऽ सब बच्चाके मेल लगा कऽ मिल जेतै ने हँ ए एना नहि हुए जे किछु मिलै आ किछु नहि मिलै ई बात नहि होयबाक चाही हँ हँ अच्छा तऽ ओ किताब सब जे छै बाजू बाजू अच्छा तऽ ओ किताब सब जे छै तऽ मानि लिअ बच्चा सबके सेट लगाए कऽ राखने छियै ने

हँ तऽ स्टाफो सब दोकाने पे हय ने सब हँ हम तऽ गेल रहियै एक घण्टा पहिले बुझलहुँ तऽ देखलियै ने ओहिठाँ जे मानि लिअ ओ परदा टाँगल रहै धूप जे रहै ने ओहिठामसँ परदा टाँगल रहै तऽ नहि रुकलियै आबि रहलियै उधरसँ तऽ देखलियै एकबेर मिल लियै दिलखुशजीसँ दुकान पर जाकऽ लेकिन वहाँ तऽ नहि मिलली दोकान छियै ने अच्छा एक काम करै छी तऽ नहि जे तऽ बचबाक भेजियै एकबेर देख लेतै जे केहन सब किताब छै